आं बर' फिसा हिसाबै जोनोम मोननायखौ बयनिख्रुइबो दुग्गा होननानै लानो सानो मानोना नैबे आसाम हादाबसानि बिखायाव लवार आसामाव थानाय जेसेबां हारि माहारि दं बेनि गेजेराव बर' हारिया मोनसे हारि जाय हारिहा गाब गोनां राव हारिमु थुनलाइ गासैबो दंजोबो बे हारिजों मोनबो हारिया फेर मारिनो हाया आथिखालाव बे हारिया गेलेनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय मेथाय खननाय फेशन दिन्थिनाय आबाद मावनाय गासैबो आयदायाव जौगाबोनायखौ आं नुनो मोनो बे हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ नुयोब्ला गुबुन हारिनि मानसिया जेरावखि थाङा सोमोनांनाय एबा गल' गल' नायनायखौ जोङो गोग्गा खालामनो हायो बे हारिया गोबां बिथिङाव जौगाखांनाय बे हारिनि मानसिफोरनि आखुआ नोरोम नम्र' धयज' आरो साहसिबो जों मोननो हायो बे हारिखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गाज्रि मेगनजों नायनो नाजानायखौ नुनो मोना मानोना बे हारिनि आखु सोद्रोमथिया बयजोंबो अनजानो हानाय मिलायनो हानाय आरो बयखौबो गाज्रि नोजोरै नायालासिनो अनज्लायनानै थाग्रा हारि हिसाबै आं सानो